ہاں جی میم جی جی بتائیے اچھا اچھا کب جائیں گی آپ اچھا تو آپ اے سی میں جائیں گی یا نان اے سی میں اچھا اے سی میں جائیں گی تو میم اس کا کرایہ تو زیادہ لگے گا اے سی کا کرایہ آپ کا پڑ جائے گا آپ کا لوکیشن کیا ہے آپ کہاں سے مطلب جائیں گی اچھا تلسی پور سے بلرام پور جھارکھنڈ مندر اچھا میم آپ کا کرایہ پڑ جائے گا چار سو روپئے جی چار سو روپئے پڑیں گے نہیں تو میم زیادہ کہاں ہو رہا ہے میم آپ اے سی میں آپ کو لے کے بھی جائیں گے ٹائم سے ڈروپ بھی کر دیں گے آپ کو وہاں پہ میم اگر میں کم کر لوں گا اس میں تو کتنا بچے گا میرا ہی میں تو آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو پک کر لوں گا وہاں سے ٹھیک ہے تلسی پور سے ٹھیک ہے آپ کو پک کر کے میں آپ کو جھارکھنڈ مندر آپ کو وہاں ڈراپ کر دوں گا لے جا کے ہاں اوکے تھینک